میری پسندیدہ پینٹنگ اسٹائل واٹر کلر پینٹنگ ہے اور اس کی سب سے پسندیدہ تکنیک واش تکنیک ہے واٹر کلر پینٹنگ کی خاص بات اس کی نرمی شفافیت اور ہلکے رنگوں کی تہ در تہ خوبصورتی ہے یہ تکنیک جذبات اور فطرت کو بہت خوبصورت انداز میں ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے واش تکنیک میں پینٹر پانی میں رنگ گھول کر کاغذ پر ہلکی یا گہری تہیں بناتے ہیں اس کا تکنیک کے ذریعے آسمان پانی بادل یا دھندھ جیسے مناظر بہت خوبصورتی سے بنائے جا سکتے ہیں اس میں سادگی اور گہرائی دونوں شامل ہوتی ہیں یہ تکنیک خاموش جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین ہے غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے اس لیے توجہ صبر اور مہارت درکار ہوتی ہے واٹر کولر کے ذریعے بنائی گئی پینٹنگز میں قدرتی احساس اور لطافت ہوتی ہے اس یہ اسٹائل دل کو سکون دیتا ہے اور فنکار کو اپنی اندرونی کیفیت کو بہت نرمی اور خوبصورتی سے ظاہر کرنے کا موقع دیتا ہے